ہندوستان میں نئے نئے جاب آئے ہیں جو نوجوانوں نے خود سے ہی کر لیا ہے جیسے کہ فون کے دوارا جو ہے فیس بک پر ویڈیو ڈالنا اس سے ورک کرنا انسٹا پر ویڈیو ڈالنا اس سے ورک کرنا اور فیس بک وغیرہ یہ یوٹیوب وغیرہ ان سب پر جو اب مٹیریلس وغیرہ ڈالتے ہیں اسی سے وہ لوگ اپنا جاب سمجھ کر کام کرتے ہیں لیکن ہمارے حساب سے اس میں جاب کے لیے نئے نئے ڈاکٹر انجینئر سائنٹسٹ ان سب کی ضرورت ہوتی ہے نوجوانوں کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم ڈاکٹر انجینئر سائنٹسٹ اور بھی طرح طرح کے نئے نئے ٹیچنگ لائن میں بھی جانے چاہئیں جس سے کہ ہندوستان کا زیادہ تر بڑھاوا ہوگا اور آگے بھی ہوگا جس سے لوگ بچ پائیں گے آگے کیا ہوگا نہیں ہوگا وہ سب کا پتہ چل سکتا ہے اسی سے ہمارے ہندوستان میں نئے نئے جاب کا آغاز ہوا ہے لوگ ویڈیو وغیرہ ڈال کر جو اپنے آپ کو کمانے کا ذریعہ سمجھ لیے ہیں ان وہ سب سے زیادہ ضرورت انسان کو نوجوانوں کو جو ہے ڈاکٹر وغیرہ بن جانے میں ہوتا ہے جس سے کہ اور سب کی بھی مدد ہو سکتی ہے ان سب سے